आजकल परिस्थितियाँ ऐसी हो गई हैं जैसे बहुत जीवन आसान हो चुका है विज्ञापन देना और अधिक लोगों तक पहुँचना बहुत आसान हो गया है आजकल नेट स्पीड इंटरनेट व्हाट्सअप फेसबुक इंस्टाग्राम ऑनलाइन तकनीक के द्वारा लोग कई लोगों तक पहुँच सकते हैं विज्ञापन दे सकते हैं टी वी रेडियो समाचार पत्रिका

अपना खुद का पोस्टर लगा कर भी लोग

विज्ञापन कर सकते हैं और ऑनलाइन भी अपना एक ऐड डलवा कर उससे अपना विज्ञापन कर सकते हैं आज इंटरनेट स्पीड के द्वारा कई लोगों तक पहुँचना बहुत आसान हो गया है लोग विज्ञापन पढ़ते हैं देखते हैं और अधिकतम लोग कई फिल्म बहुत सारे अधिक मतलब अलग अलग प्रकार की योजनाओं का भी विज्ञापन करवाते हैं और लोगों तक अपनी बात पहुँचाते हैं कि अपना मुद्दा पहुँचाते हैं कि हम इस परिस्थिति का उल्लेख करना चाहते हैं विज्ञापन करके किसी भी चीज का बारे में आप उसकी अच्छाई की व्यक्तता कर सकते हो उसके गुण की व्यक्तता कर सकते हैं उसकी भाव की व्यक्तता कर सकते हैं कि उसमें क्या चीजों का इस्तेमाल किया गया है उसमें क्या गुण हैं क्या दोष हैं अब इन सब का उल्लेख कर सकते हैं और कई परिस्थितियों में ढल सकते हैं एक व्यक्ति को उसका विज्ञापन बता कर आपनी आपकी भावना बता कर उल्लेख कर कर विज्ञापन द्वारा आप उस व्यक्ति तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं आजकल कई तरीके हो चुके हैं विज्ञापन के विज्ञापन को मतलब लोगों तक पहुँचाने का ज़रिए बहुत आसान हैं